हमारे देश में अभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है जो हाल में अभी उद्घाटन हुआ बाईस जनवरी को मोदी जी ने किया था वो बहुत पहले से वहाँ पे मंदिर था लेकिन उस वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन गया था उसको तुड़वा के कोर्ट में अर्ज़ी लगाए थे कोर्ट में मुकदमा खड़ा हुआ था चल रहा था जब पास हुआ था वहाँ पे मंदिर बनना शुरू हो गया मंदिर बना भी अभी बन भी रहा है लेकिन उसका बाईस जनवरी को दो हज़ार चौबीस को उद्घाटन भी मोदी जी कर दिए हैं आ वो बु त अच्छा लगता है वो मंदर उसके बारे में हम श्रद्धा भी रखते हैं हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं हमारी श्रद्धा धर्म में हिंदू धर्म में बहुत श्रद्धा रहती है इसीलिए हम बहुत भगवान को मानते हैं अभी एक हाल में न्यूज आया था दुर्घटना का उत्तराखंड में एक पुल बैठ गया था जिसमें चालीस मज़दूर फँसे हुए थे ओ लोग काफ़ी दिनों तक उसमें फँसे हुए थे निकल नहीं पा रहे थे उसमें उन लोगों को छेद के द्वारा खाना पानी भेजा जा रहा था बहुत दिन के बाद बहुत मेहनत करने के बाद तो ओ लोग वहाँ से निकले ओ लोग सुरक्षित निकल गए सब जीवित हैं अच्छी बात है अभी फ़िलहाल में हमारे पास ही एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक लोग दो लोग घायल हो गए थे उनको उठा के हॉस्पिटल नज़दीकी हॉस्पिटल में ले के गए और उनका इलाज चल रहा है अभी वो अच्छे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इसमें सरकार का नियम अथवा सब बदल गया है क़ानून बदल गया तो सिष्टम भी अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है